بائکنگ گیئر کے کچھ اہم ترین حصے جو آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے چاہیے مثال کے طور پہ ہیلمیٹ حفاظ کے لیے حفاظت کے لیے لازمی ہے اور دستانے ہاتھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لازمی ہیں واٹر بوتل پانی کی کمی سے بچنے کے لیے لازم ہے ٹائر پمپ اور اسپیئر ٹیوب ٹائرز پینچر ہونے کی صورت میں کام آتی ہے ملٹی ٹول مختلف قسم کے چھوٹی چھوٹے مرمت کے کاموں کے لیے چین لیبر کینٹ چین کی ہموار کارکردگی کے لیے فسٹ ایڈ کٹ چھوٹے زخموں کے علاج کے لیے لائٹس اور رات کے وقت دیکھنے اور دکھائی دینے کے لیے سڑک پر موٹر سائیکل میں میکینکل مسائل کو سنبھالنے کے لیے چین کا مسئلہ اگر چین اتر جائے تو اسے درست پوزیشن میں واپس ڈالیں پینچر کٹ اور اسپیئر ٹیوب کی مدد سے ٹائر بدلے گیئر کے مسائل ٹول کی مدد سے گیئر کی سینٹرز درست کریں بریک کا مسئلہ بریک کی کیبل کو چیک کرے اور ضرورت پڑنے پر اسے ٹائٹ کریں ہاں بعض اوقات سفر میں موٹر سائیکل کی ناکامی کا تجربہ ہوا ہے ایسی صورت میں اگر مسئلہ فوری طور پر حل نہ ہو سکے تو تقریب میں یہ سب کام کرنے لازمی ہیں